अरे सुरुकांत कैसा बड़े दिनों बाद कैसे हैं घर पर कैसे हैं घर पे सब लोग सब घर पर कैसे हैं अच्छा अच्छा बच्चे कैसे हैं और भाभी जी कैसी हैं

अच्छा अच्छा अच्छा मद्रास अरे बाप रे अरे सही सही जगह आया है हाँ तो बोलना यार बता क्या सेवा कर सकता हूँ तेरे लिए अच्छा टॉप मॉडल की अच्छा दो मिनट रुक मैं पूछता हूँ अरे चंदू ये बता मगर टी वी एस में टॉप मॉडल बता रे भाई को अच्छा दो मिनट रुक भाई ये टी वी एस का टॉप मॉडल है अपना टी वी एस राइडर एक सौ पच्चीस सी सी तो हाँ ये सबसे टॉप मॉडल है सबसे अच्छी और चलने में बेहतरीन है माइलेज इसका है अभी साठ का माइलेज देती है ये है न हाँ न ज़्यादातर कोई सर्विसिंग नहीं है और सबसे हल सबसे हल्की गाड़ी है और अभी वो कम से कम सौ किलोमीटर चल लेगा कोई दिक्कत नहीं जाएगी उसको रोज बहुत अच्छी गाड़ी है हाँ वो बता रहा हूँ एक एक लीटर में साठ पैंसठ किलोमीटर चल जाएगी एक लीटर में साठ पैंसठ किलोमीटर हाँ तो वही तो बहुत अच्छी गाड़ी है अरे अरे देखो एक तो ये जो गाड़ी है ना टी वी एस राइडर एक सौ पच्चीस सी सी है बहुत हल्का है इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है तू एक दिन में सौ किलोमीटर चल जाएगा रोज आना जाना कर ले कोई इंजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना कोई कार्बोरेटर खराब होगा है ना उसमें मस्त एल ई डी एल ई डी सिस्टम भी दिया हुआ है उसमें लाइट भी मस्त अच्छी है ब्रेक डिस्क ब्रेक्स है और रही दूर के सफर के लिए बहुत अच्छी है और बच्चे के लिए तो बढ़िया कॉलेज जाएगा मस्त अच्छे से अच्छा ये वैसा ही है ब्लैक वाली अरे राइडर अच्छी है अभी सब राइडर है यहाँ पे जो हमारा टॉप मॉडल राइडर का रहता है अरे तो ब्लू टेंशन मत ले तू तेरे को ब्लू ले दे देंगे तेरे लिए कोई टेंशन नहीं है ब्लू अरे हमारी हमारी साइड में साइड में हमारा शोरूम है वहाँ से हाँ अरे कोई टेंशन नहीं अरे ब्लू आ जाएगी तू टेंशन मत ले थोड़ा सा इसका देख लेते हैं है ना कैसा रहता अरे तेरे लिए कोई बात नहीं है कैसा का कैश कैश देगा कि ई एम आई कराएगा अच्छा ई एम आई देख राइडर की जो टी वी एस राइडर एक सौ पच्चीस सी सी है न उसका जो ऑन ऑन रोड प्राइज़ है यानि जो उसका सेलिंग प्राइज़ रहता वो है अभी छियानवे हजार रूपए ठीक है हाँ तेरे को ई एम आई में जाएगी एक लाख दस हजार में है ना अड़तालीस महीने की तेरी किस्त बनेगी है ना अड़तालीस महीने की क़िस्त बनेगी और मैं भी देख लूंगा तेरे को बता दूंगा तू टेंशन मत ले ज़्यादा इसके बारे में तू अभी तो गाड़ी तो चूज़ कर ले उसमें सब कागजात हाँ अरे टी वी एस ही लेना है अच्छी गाड़ी है हाँ देख तू अपने नाम पे ले रहा है कि लड़के के नाम पे ले रहा है तेरा परिचय पत्र ला लेना तेरा आधार कार्ड परिचय पत्र ला लेना है ना और बैंक पासबुक ला लेना क्योंकि ई एम आई कटेंगी तेरे बैंक से ही कटेंगी न बैंक पासबुक आधार कार्ड और एक फोटो ला लेना बस एक ही लाइसेंस हुआ तो लाइसेंस भी ला लेना है ना आधार कार्ड फोटो कॉपी सबकी एक एक फोटो कॉपी ला लेना तो सही हो जाएगा सब तेरे को डाउन तेरे को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा यार कम से कम पचास हजार तो करना पड़ेगा चल चल मैं चल अपनी अपनी बहुत पुरानी यारी है अपना घर जैसा संबंध है टेंशन मत ले पैंतालीस कर देना वो टेंशन मत ले पैंतालीस हजार चल तेरे लिए है न तेरे लिए पैंतालीस हजार तू डाउन पेमेंट कर दे मैं तेरे को ई एम आई बना देता हूँ तेरी ई एम आई कल से चालू हो जाएगी दो महीने बाद से तेरी दो महीने बाद से तू ई एम आई तेरा चालू कर देना मैं तेरे को बता दूंगा फिर घर आऊंगा तेरे तो फिर ई एम आई देख लेंगे कितनी कितनी बन रही है महीने की हाँ चल फिर चल चल रहे है फिर मिल रहे हैं बाद में आते हैं फिर तेरे घर वर हाँ चल ठीक है भाई नमस्ते